कोंकणींत खूब ओंपारी आनी म्हणी आसात त्यो सगळ्यांक आवडटा देखीक भटालो मानाय बटान मानायक सांगलें मात्सो बाजारांत वचून यो तो बाजारांत वचून आयलो पूण बाजारांत वचून किदें हाडू तें ताणें विचारलें ना पाश्टा वयलो कुळो म्हणजे जो मनीस दोनूय बाजून आसा ताका पाश्टा वयलो कुळो म्हणजेच एके बाजून नासता शेणिल्लीं गोरवां करमळेच्या तळ्यांत म्हणजे मनीस ताच्या आवडेच्या जागेर मेळटा धा जाणाचें आवय कोण रडटा म्हणजे भौशीक कामाचें कोणाक पडलेलें नासता तेल गेलें आनी तूप गेलें हातान धुपाटणें आयलें म्हणजे सगळें व्हगडायलें व्हगडायलें हातांत कांयच उरलें ना जोर रडटा पेजेक म्हणजे काम करून दिवपा खातीर काम करपी मनीस किदें तरी मागता धांव धांव धांवलो आनी मेरे कडेन पावलो म्हणजे कितलेंय केलें जाल्यार प्रत्येकाची एक शीममेर आसता ताचे फुडें तो वचना अशी खूब बऱ्यो ओंपारी आनी म्हणी कोंकणीन आसा म्हणून आमची भास गोड लागता